हा मूंखे आए न हिते गले में सूर थी वियो आहे ऐं बुख़ारु थो निकिरे पियो त उनजो छा कबो माना कोई इलाजु ठीकु आहे ॿियों चकरु था अचनि कंहिं महिल कंहिं महिल मतलबु वीकनेस थी थी वञे सरीर में हा ख़ोराक में छा खावां मां थधो थी खावा त मुंहिंजो गलो तो पकिड़ाए जी वञे ऐं गरम थी खावा थी त बदाम मूंखे सूट न थींदी आहे उन खां मूंखे कफ़ थी वेंदो आहे जल्दी हा गरम पाणी पर पो नेराने पीआ की कुझु चांहि वांहि पी करे पोइ पीआ ठीकु आहे ऐं इहे हेॾा था सूर करनि हेॾा हिकु त समुझ नथी पिए मूंखे इन हॾनि जी पर पर मुंहिंजे हॾनि जी त हिकु हीउ दवा हले थी त उहा चालू रखा या बंदि करे छॾिया ठीकु आहे ऐं इहो जेको मूंखे पेट में सूर पएजी वियो आहे मूंखे थोरा महिना पहिरीं घटि हुओ ऐं मां खोलाई हुई तंहिं महिल त कुझु न हुयो पर हाणे हा पर हू तंहिं महिल जेकी मां ॻंढु खोलाई हुई न तंहिं महिल कुझु न हुओ पर हाणे इन में सूर वापसि थी वियो आहे त हुन ई डॉक्टर खे ॾेखारिया या तव्हां जे वटि अथव हिनजो बि कुझु ठीकु आहे ॿियों त इहो जंहिं महिल मूंखे चकरु था अची वञनि कंहिं महिल समुझ त भई किथे न किथे त बीहनि ई कान था मां ॾाढी दवाऊं कयूं पर हिनजो कुझु मिले ई कान थी सफ़ा हाणे हिन जो कुझु सुम्ही न पवंदी आहियां मां ॿाहिर ई चकरु मारंदी आहियां पर त बि मुंहिजा बीहंदा ना आहिनि खीरु ठीकु आहे ॿियों त इहो त हा ॿियों खीरु पीअण सां पोइ वरी इहो टॉइलेट में बि प्रॉब्लम अची वेंदो आहे वधीक पीअण सां